میرے علاقے میں روایتی كھیل كركٹ اور كبڈی ہیں لیكن آج كل والی بال كا بھی كریز میرے علاقے میں بڑھ رہا ہے اور میں كركٹ بچپن سے كھیلتا آیا ہوں اور كبڈی بھی بچپن میں كھیلا كرتا تھا لیكن ابھی نہیں كھیلتا اور اپنے میں دوستوں كے ساتھ كھیلتا ہوں كركٹ اپںے كلاس میٹس كے ساتھ كركٹ كھیلتا ہوں اور كبھی كبھی ٹیم بنا كر كے بھی ہم لوگ كركٹ كھیلتے ہیں